मां क़िताब पढ़ण में त मूंखे ॾाढो शौंक़ु आहे क़िताब पढ़ण जो अलॻि अलॻि विषय ते मां क़िताबू पढ़ंदो रहिंदो आहियां पर छा आहे की मां जेको रोजी रोटी लाइ मां इंश्योरेंस एल आई सी जो कमु कंदो आहियां मां एजेंट आहियां एल आई सी जो त मुंहिंजो इहो फुल टाइम जॉब आहे मूंखे अ सॼो ॾींहुं उनमें जरा बिजी रहिंदो आहियां पर जंहिं वक़्तु बि मूंखे टाइम मिलंदो आहे मां क़िताब पढ़ण में

ईअं त हाणे रोज त खैर मां नथो पढ़ी सघां लेकिन जॾहिं मूंखे फुर्सत मिले टाइम मिले हफ़्ते में हिकु दफ़ो ॿ दफ़ो टे दफ़ा त मां उअ क़िताबु